हा मूंखे पतो आहे मां इतिहास में पढ़ियो आहे कि जो गांधी जी हुया ऐं ॿिया जो नेता आहे नेता हुया हुननि आंदोलन कराया हुया जीअं अंग्रेज भारत खे छॾे रखनि हुन मां हिकिड़ो स्वदेशी आंदोलन हुयो जंहिंमे गांधी जी चवन पिया कि असांखे असांजी देश जी चीजू यूज़ करिणी खपनि जीअं असां विदेश मां मसाल्हा लटा ऐं जूता पिया घुरायूं असांखे पंहिंजी देश जी शयूं इस्तेमालु करिणी घुरिजनि ताकी असांजी देश जो पैसो असांजे देश में हुजे ऐं असांजो देश वधे हिकिड़ो आंदोलन हुयो असहयोग आंदोलन जंहिंमें गांधी जी अंग्रेजनि खे भॼाइण पिया चाहे भारत मां